किताब के अलावा पत्रिका तऽ नहि आ न्यूज ब्लॉग जरूर पढ़ै छी लीगल न्यूज बेसिकली जाहिमे लाइव लॉ के इंडिया कानून के जजमेंट आ पढ़नायि नीक लगैया तऽ लाइव लॉ के जजमेंटमे भेट उच्चतम न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जे सब जजमेंट जे सब रीडिंग पास होइ छै से सब ओ ब्लॉग मे अपडेटेड रहै छै ताहि पर हर दिनके हिसाब सॅं हर घंटा अपडेट अबैत रहै छै से पढ़नाइ नॉलेजेबल सेहो होइ छै आ नीको लगैया चूँकि फ़ील्डसॅं रिलेटेड होइ छै एकर इतर हमरा पोलिटिकल न्यूज पढ़नाइ सेहो पसंद अछि जाहि लेल तापमान पढ़नाइ हमरा नीक लगैया आ इ तापमान पढ़यके हमरा हमर बाबा पढ़ैत छलखिन तापमान हुनको पोलिटिकल न्यूज पढ़ऽ मे बेसी इंट्रेस्ट छलनि तऽ हुनके सॅं ई सुर लागल सतमा क्लास सॅं हम तापमान रेगुलर पढ़नाइ शुरू क देलहुॅं आब ओ तापमान के ई वर्जन सेहो अबै छै इंटरनेट पर ब्लाक वाइज तऽ ओ ई चीज सुविधा भऽ गेल छै इंटरनेट भेला सॅं की आब ओ तापमान के ओ पत्रिका कीनऽ नहि परैया से ओकर ब्लॉग ऑनलाइन उपलब्ध भऽ जाइत छै मुदा एहि चीज के ई चीज अखड़ितो अछि किआ तऽ तापमान के एक तापमान के एक हम कहि सकै छी की पूरा जिस्ता रहैत छलय बाबा लग से हमर लग उपलब्ध नहि भऽ सकैया पढ़ितो छी तयो तऽ ओ खगता रहैत अछि मुदा पाय नहि लगैया से खुशी रहैत छै इ ब्लॉग मे पढ़ि लै छी हम